हेलौ नोङो ओइ सेरिकालसारनि अफिसारमोन ना ए ओइ जोङो एसे एम्फौ फिनो होन्नानै आङो माबा रायलायहरनो नागिरदोंमोन र' उम दा एम्फौ बिदैफोर दङ ना ए आंनो मोनबाथाय थिनस' ग्रामसो नांगौमोन आं हारसिंसो लागोन नालाय आमफ्राय मा दाम थिनस' ग्रामाव उम उम अह जागोन दे होमबा र' आमफ्राय दा एम्फौखौथ' लाबोगोन र' आङो आङो थारमानि खोइदिनाव ओंखारो इखौ आङो सोंहरनो नागिरदोंमोन आरो उम उम

ओह ओह ओह उम आमफ्राय दा बियो सेरिकालसाराव जे जोंनो एम्फौ बिदैखौ बायहैगोन आमफ्राय बिजों लोगोसे माइबा हरफागोन नामा उम ओं ए' उम उम उम ओं

ओं

ए बिदि

उम

उम

ए उम उम ओह उम ए आमफ्राय जों दा होमबा लानानै देखायग्रोनांसिगोन आरो बेखौनो देखायनांबाय उम उम देखायनानै उम उम निजा निजाबाबोथ' मोनगोन ना बेखौ ना हारसिं हारसिङावबाबो

ग्रुपना उम ए होमबा जों एम्फौ बिदैखौ लायग्रोनोसै लायनानै खेबसे बेखौ बानायग्रोनसै आमफ्राय जों एम्फौखौ फान्नांगोन आरो फाननानै बेजों फैसा मोनो नालाय उम आमफ्राय बेखौ जोङो उनाव आरो बे फिथोबफोरखो माबायाव हरनांगोन नामा बिसोरनो देखायनांगोन नामा

उम ओम ए उम उम दे होमबालाय जोंखो एम्फौआ बिमा जायोब्ला नोंसोर खेबसे नायफैदो फट' दिखांनानै लांफैदो अफिसआव उम जों लेन देन खालामबाय थानोसै जागोन दे उम उम